हँ हँ उमर तऽ हमर बहुत भऽ गेल साठि

हँ तऽ हम सब तऽ आब बूढ़ हम सब तऽ सुझबो नै करैए नीकसऽ आब हम कि पढ़बै

हमरा सबकऽ तऽ आब सुझबो नै करैए

हँ हँ ठीक छै